सिलाइमे हम सभ ब्लाउजके कटिंग सिखने छियै लेकिन मशीन नहि छै ताहि दुआरे हम सिलाइ नहि कऽ पाबै छियै लेकिन मतलब ओहिके जे होइ छै ने ब्लाउजके हाथ से जे काज होइ छै कै लै छियै हेम हेम भऽ गेलै हेम कऽ लै छियै काज बटम सभ कऽ लै छियै ब्लाउजके जे अलग से डोरी बिकाइ छै ने ओहो खरीदके हम अपने से लगाबै छियै आओर ओकर ने ब्लाउजके जे मोती सभ लगाबै छै ने लोक अखन लेकिन हमहुँ खरीदके ने अपना हाथ से मोती सभ बनाके ब्लाउजके लगाबै छियै बस सीख तऽ सभ किछु लेने छियै लेकिन मशीन नहि छै ताहिके लऽ के हम सिलाइ नहि कऽ पाबै छियै लेकिन दोसरके मतलब मशीन पर कनि मनि अथि करै छलियै तऽ लैस उस हम ब्लाउजके सभ लगा लै छियै जेना कि केओ भेलै ककरो आओरके मशीन पर लेकिन अपन मशीन नहि छै एहि लेल अत्ते बढ़िऑं से सिलाइ अखन नहि करै छियै लेकिन बस अपने काज केलियै आओर बाहर बलाके तऽ किछु नहि केलियै जे हम हमरा केओ मतलब अथि करते लेकिन अपन घरमे जे छथिन सभ लोक ईसभ देखके खुश रहै छथिन लेकिन अभी उतना नहि करै छियै मशीन लऽ लेबै आओर सिलाइ उलाइ करबे सभ अपन डिजाइन मतलब इतना बढ़िऑं बढ़िऑं तखन सभ आओर खुश हेथिन हमरा सँ